हैल' अ डमेन' ना आदसा आइ हटेलनिफ्राय आंनो मोनसे अरडार लाबोलाय अ दसथा बेदरनि पेकेट लाबो माबा ओम दाउ बेदर आमफ्राय नारजि अमा लानानै फै दा दसथा लायोब्ला माबाफोर अफार गैयोना गैया अफार मोनबाय बायगोन नामा अ माबाफोर एसे दसथा गोजोन लाबायथ' बेनि एसे रेहायफोर होआ होमबा

एसे हायोब्ला रेहाय होदो मोननै मोननै लाबोगोनथ' दसथा दे नायनायलाय